जीवनमे यदि हमरा कोनो सभसँ महत्वपूर्ण सबक इएहे भेटल जे गम्भीरता सभसँ पैघ जरूरी अछि ओ गम्भीरता कम रहलाके कारण समय समयपर हमरा नित्य जे अपन चाकरीके जे काज अछि ओहिमे कम गम्भीरताके कारण समस्या भेल अछि